ہیلو جی میں سے بول رہا ہوں جی سر بتائیے

ہمارے پاس تو ہر ٹائپ کی مٹھائی ہے ہمارے پاس گجراتی بھی مل جائے گی مراٹھی بھی مل جائے گی سندھی مٹھائی بھی مل جائے گی جو دہلی میں چلتی ہے مٹھائی وہ بھی مل جائے گی آپ کو کس ٹائپ کی چاہیے اور کس پرپز کے لیے چاہیے آپ کو جی تو آپ کو ایک ہی ڈبے میں سب چاہیے سر یا پھر یا پھر ایک ایک ڈبہ سب کا چاہیے اچھا سر آپ کو ایک باکس کی کوانٹیٹی کتنی چاہیے سر مطلب کتنے ویٹ میں چاہیے ہیں آدھا کلو کے ویٹ میں آپ کو ٹین ٹائم دس طرح کی آئٹم چاہئیں آپ کو تین سو کے قریب چاہئیں سر مل جائیں گے نو مطلب آپ کو اس میں کوئی دقت نہیں ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو ہے اس کا پرپز کیا ہے جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بیٹے کی ہونے پہ مطلب بیٹا ہونے کی خوشی میں بنٹواتے ہیں یا عید پہ بنٹواتے ہیں یا دیوالی پہ بنٹواتے ہیں تو سر دیکھیے کارڈ کے ساتھ بھیجنے کے لیے جو ہے نا میں بتاتا ہوں بہت بہترین چیز ہے اس میں جو ہے نا میں اس میں دو چمچم رکھوا دوں گا میں اور تین جو ہے میں کاجو کتلی رکھوا دوں گا اب شادی کا ٹائم ہے تو پھر دو لڈو بھی رکھ دیں گے اور وہ ہمارا سب سے فیمس جو ہے نا سر جی جو ہمارا سب سے فیمس ہے نا وہ کوکونٹ لڈو جو ہم نے نیا بنایا ہے ابھی اسے نا ڈرائی فروٹ کے ساتھ ہے وہ وہ ہماری سب سے مہنگی آئٹم ہے لیکن اب آپ کے لیے ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اس باکس میں ہم رکھ دیں گے آپ تین سو کوانٹٹی لے رہے ہیں تو اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم دو طرح کے سموسے رکھ دیں گے جو ہم گجیا جسے بولتے ہیں نہیں نہیں نہیں سر ہمارے یہ ہم اب جو ہلدی رام سر برانڈ ہیں ایک اور ہلدی رام میں جو ہے نا سر آپ کو سب چیزیں فریش ملتی ہیں نہیں نہیں سر فریش آئٹم ملے گی بالکل اور جو ہے نا سر بالکل تازی آئٹم ملے گی اور آپ آ جائیے ہماری برانچ میں یہ آپ کو جو ہے نا سر گرودوارہ جو ہے نا چاندنی چوک پہ اس کے سامنے برانچ ہے ہماری آپ یہاں پہ آ جائیے بٹ سر ہمیں جو ہے نا فورٹی پرسینٹ اس میں ایڈوانس چاہیے ہوگا پیمنٹ تاکہ ہمیں شیورٹی رہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کہ وہ آپ ریسیو کرنے آئیں گے کبھی ایسا ہو کہ ہم اپنا کچھ آڈر بنوا لیں اور آپ نے ریسیو نہیں کرا تو میں فورٹی پرسینٹ ہم کو ایڈوانس چاہیے ہوگا سر

بالکل بالکل آپ کا جو چوائز ہوگا نا ہم آپ کے آپ کے حساب سے بہت بیسٹ ریٹ لگا دیں گے ہم اور جو آپ کہوگے وہ رکھ دیں گے اس کے اندر اوکے تھینک یو سر اوکے اوکے تھینک یو اوکے